پہلے کے زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھا تو ہم کھیت پٹانے میں جیسے ندی کا اپیوگ کرتے تھے اب مگر ٹیکنالوجی آنے کے بعد ہم بورڈنگ کا استعمال کرتے ہیں ان کے بعد گیہوں مکے کٹانے کے لیے پہلے آدمی کا جب کھوجنا پڑتا تو آپ نہیں کرنا پڑتا مشینوں سے ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی بہت بھلا آ گئی اور ان کے بعد گیہوں کرانے کے لیے اور بونے کے لیے بھی آدمی کا ضرورت پڑتا تھا اب مشین سے بوتے ہیں ان کے بعد پہلے بھٹا چھڑایا جاتا تھا اب مشینوں سے دونی ہوتا ہے اور پہلے کے زمانے میں بیل گاڑی سے ڈھوتے تھے گیہوں بھٹا اب کے دور میں ٹریکٹر یوز کرتے ہیں ٹیکنالوجی آج کے زمانے میں بہت آگے بڑھ گیا ہے میرے خیال سے ٹیکنالوجی آیا تو سب کچھ ہوا ہے کھیتی پہلے کھیتی کے بارے میں اتنا جانتے نہیں تھے کھاد بیج سمے پہ نہیں دے پاتے تھے ٹیکنالوجی کے وجہ سے کھاد بیج سمے سمے پہ دیتے ہیں اور موسم کا پتہ چلتا ہے کب دینا چاہیے کھاد اس کے بعد اس لیے میری ضرورتوں کو ٹیکنالوجی بہت آگے میرے خیال سے ٹیکنالوجی کے وجہ سے ہی اچھا کھیتی ہو پاتا ہے اب کے دور میں پہلے سے بہتر اپجاؤ اب ہوتا ہے ہمارے خیال سے ٹیکنالوجی ہی بہتر ہے